تھوڑی وجہ ہے ہمارے بھی بچے ہیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں ہم بھی اسکول چھوڑنے جاتے ہیں اس وجہ سے دیر ہو جاتی ہے تو معذرت چاہتے ہیں اس کے لیے آپ اسی وجہ سے ہم تھوڑا سا دیر میں آ جاتے ہیں بچے کو چھوڑنے جاتے ہیں اس کے لیے بھی ٹائم بنائیں گے آئندہ سے ایسی غلطی نہیں ہوگی اور جی جی بالکل میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں پہلے جاؤں اور صاف صفائی کرواؤں وہاں جا کے تھوڑا کام کروں پھر آپ کو مطلب آپ کی شکایت نہیں آنی چاہیے یہ سر بات جی جی بالکل جی بالکل صاف کر دیں گے وہاں بھی جائیں گے وہاں بھی جائیں گے صاف کر دیں گے کیا چیز ہاں وہ پنی وغیرہ جو ہے ادھر گراؤنڈ میں وہ صاف کر دیں گے جا کر کے پنی اٹھا کر کے جو ہے کوڑے دان میں ڈال دیں گے اور بھی صفائی جو ہے پچ کو صحیح سے بنا دیں گے جی جی بالکل میری ذمہ داری بنتے ہیں میں جائیں بچوں کو دیکھیں تھوڑی سی دقتیں پریسانی آ جاتی ہے اس وجہ سے میں ہم جا نہیں پاتے ہیں وہاں اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں وعلیکم السلام